मैं आप आर्यन स्टेसनरी से बात कर रहे हैं मुझे ना कुछ ऑर्डर लिखवाना था थोक में माल चाहिए था अच्छी जैसे कि मुझे कैंची पेपर क्लिप कैलकुलेटर स्टॅपलर कैलकुलेटर स्टॅपलर मार्कर और ए फॉर साइज़ जो शीट्स आती है व्हाइट पेज की उसके बन्डल जो आते हैं पूरे वह और इसका पूरा प मुझे यह सारे मतलब थोक में चाहिए कम से कम दस दस होने चाहिए एक एक प्रोडक्ट नौ सौ थोड़ा कम तो कीजिए उधर डिस्काउन्ट वगैरह टेन परसेन्ट तो बहुत ही कम है कम से कम थोड़ा जैसे कि नौ सौ का आप दे रहे सात सौ छः सौ सात सौ तक का तो बिल बनाइए अरे तो थोड़ा तो दीजिए कम से कम हमें लगना तो चाहिए कि बाकि शॉप कम डिस्काउन्ट में दे दिएँ अरे पर थोड़ा तो अच्छा ठीक है एक काम कीजिए आप साढ़े सात सौ लगा लीजिए अच्छा तो ठीक है तो आठ सौ कर लीजिए ना आपकी न मेरी

तो यह नॉर्मल शॉप है वहीं का आपको हम बता देंगे हम आपको व्हाट्सअप कर दे देंगे एड्रैस पूरा ओके ओके